دلی میں مقامی آرٹ فارمرس اور دست کاری کی کئی اقسام ہیں جن میں شامل ہے پینٹنگس دلی میں تصویریں کارگردی کے ادارے اور آرٹس موجود ہیں جو مختلف اقسام کی پینٹنگس کا کام کرتے ہیں جن کے جیسے کہ منوہر کی گیلری اور نیشنل آرٹس گیلری دلی میں مجموعہ سازی کی کئی کارخانے اور ادارے ہیں جو مختلف اسٹالس میں مجموعے بناتے ہیں ٹکسٹائل ٹکسٹائل آرٹ دلی میں اہم ہے جیسے کہ بھارتی ریجنل یا دلی وغیرہ جواہرات دلی میں جواہرات بنانے والے بھی کئی آرٹسٹ اور دوکاندار موجود ہیں جو مختلف مصنوعات بناتے ہیں جیسے کہ کچھ پوری کاری جواہرات اور سونے کے زیورات یہ تمام آرٹس اور دست کاری اہم اور دلی کی فرنگی ورثے کا حصہ ہیں